ہندوستان میں اردو بولنے والی بستیوں کے اندر گھر کے لوگ خوب اردو استعمال کرتے ہیں کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے لوگ اس میں جو ہے اردو بولنے کو خوش قسمت سمجھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہم اردو بولیں جو بھی پروگرام ہو جلسہ ہوتا ہے اور ہمارے گھر میں جو بھی اخبار وغیرہ آتے ہیں ہم سب سہارا ہوا انقلاب ہوا ہمارے گھر کے لوگ اور ہمارے برادری کے لوگ اردو پڑھنا بولنا پسند کرتے ہیں اور جہاں ہم جن سے ملاقات کرتے ہیں وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اردو کو جو ہے زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور ہمارے پڑوگرام جو ہوتے ہیں اس میں ہم سب اردو کا استعمال زیادہ کرتے ہیں